हेलो नमस्कार कहिऔ अच्छा ठीक छै तऽ हम अहाँकेँ घुमा देब अहाँके हमरा समस्तीपुरमे घुमयके छै तऽ ओत्तऽ हम अहाँकेँ घुमा देब दरभङ्गा भऽ गेलै ओत्तहुँ अहाँकेँ घुमा देब अहाँके कत्तऽ घुमयके अइ ठीक छै तऽ अहाँके हम दरभङ्गा घुमा देब बुझलियै दरभङ्गामे अहाँके हम पहिला नम्बर श्यामा माय मन्दिर छनि जहाँ हम अहाँकेँ घुमा सकलहुँ हन ओत्तऽ आहाँके यूनिवर्सिटी छै ओइके बाद अहाँके आगे जेबै कनी तऽ ओत्तऽ अहाँके मनकामना मन्दिल छै ओइके बाद आहाँके दरभङ्गामे आहाँके ई मिथिला ई छै यूनिवर्सिटी वगैरह छै बहुत जादा आओर एत्तऽ आहाँके दरभङ्गामे दरभङ्गा महराजके महल छै आओर आहाँके दरभङ्गामे वी टू मॉल घुमयके मिल जायत स्टेडियम वगैरह भी छै दरभङ्गामे बहुत किछु छै घुमय लए

उह हँ हम अहाँके घुमा देब अहाँ आबि जाउ दरभङ्गा फेर हम अहाँसँ मिलिकऽ आहाँके हम घुमा देब ओत्तऽ अहाँके म्युजिअम छै मिथिलाके पेन्टिग वगैरह ओइमे अहाँके देखैके मिलि जायत म्युजिअममे स्टेशनके कनी आगे जेबय तऽ अहाँके ओत्तऽ म्युजिअम मिलि जायत अहाँ ओइमे घुमि सकलियै हन बहुत जगह छै जे अहाँ अहाँ घुमि सकलियै हन दरभङ्गामे महल सब भी छै दरभङ्गा महराजके अहाँ आबू हमरासँ भेँट करू फेर हम अहाँके दरभङ्गा घुमाकऽ दरभङ्गाके बारेमे अहाँके हम बता देब जेना अहाँ डिटेलमे जानय लए चाहबै विस्तारमे ओना हम अहाँके दरभङ्गाके बारेमे बतायब अहाँ चलि आयब दरभङ्गा हम अहाँके दरभङ्गा घुमा देब बाजु अहाँ केत्ते बजे आबै छियै ठीक छै अहाँ ट्रेनसँ एबै की अप्पन गाड़ी आर छै